भैया बोलो हाँ लगा रखा था बताओ आपको रूम चाहिए तो कितने रूम चाहिए आपको दो रूम चाहिए तो रूम के साथ मतलब किचन भी चाहिए या ओनली दो रूम ही चाहिए अच्छा तो बाहर बालकनी भी चाहिए क्या आपको देखो देखो भैया बात ऐसी है जो लाइट का बिल होगा उसका अलग होगा जो पानी का है उसका अलग होगा तो आप बताओ कैसे क्या करोगे एक पूरा सेपरेट में रखोगे लाइट का बिल क्या नहीं दूँगा सर आप पूरा एक साथ बता दो ना पूरा एक साथ बता दूँगा देखो भैया लाइट का पानी का ऐसा है कि आपको तीन सौ रुपये जो महीने का जो लाइट का बिल आएगा वो बिल में मीटर लगा हुआ है छोटा उसमें कनेक्ट होके आता है जितने भी आप यूनिट खर्च करोगे उसमें आ जाएगा बिल बता देगा और जो पानी का भैया वो पानी का आप तीन सौ रुपये महीने लेते हैं और जो रूम का है वो एक रूम का दो हजार रुपए चार्ज लेते हैं और आप साथ में किचन भी ले रहे हो तो उसका भैया लगता है किचन का मतलब हज़ार रुपये लेते हैं हम अलग से तो वो आपका पाँच हज़ार का तो उसका होगा दोनों रूम का और किचन का और होगा तीन और उसका तीन सौ रुपये उसका होगा पानी का और जो बिजली का बिल है वो कलेक्ट हो के आता है हम बता देंगे आपको और मेरी एक शर्त तो भैया ये है कि मैं एग्रीमेंट पे देता हूँ भैया की आप एक महीने रहो दो महीने रहो तो मैं ऐसे रूम नहीं देता हूँ भैया नहीं वो आपका जाना पड़ता है वो आपकी सही बात है लेकिन मैं तो क्या एग्रीमेंट पे देता हूँ जो लंबे समय से रहे और आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो क्या आप हाँ तो वो मिल जाएगा और एग्रीमेंट पे भैया मैं दूँगा ऐसा तो देता नहीं हूँ मैं नहीं नहीं नहीं भैया पैसे की बात नहीं मैं अग्रीमेंट बिना नहीं देता क्योंकि मैं थोड़ा जो लंबे समय के लिए रहे उनको देता हूँ ऐसे नहीं की दो महीने रखो फिर हटाऊं भैया बार बार क्या दिक्कत होती है ना नहीं नहीं ये समस्या नहीं आएगी लेकिन उसमें मेरी क्या कुछ शर्तें रहती है जैसे की रात की बता दूँ आप रात को अगर लेट आओ तो भैया वो भी नहीं चलता है दूसरी दूसरी शर्त ये होती है कि आप खुद रहोगे या आपके पास अगर बाहर के कोई लोग बाग ज़्यादा आते रहते हैं तो भैया वो भी नहीं चलेगा मैं भैया अग्रीमेंट तो मेरे को देखो एग्रीमेंट वगैर मैं देता नहीं हूँ क्योंकि एग्रीमेंट पे भैया जितने मेरे और भी रूम है उनमें दे रखा हूँ उनको पूछ लो आप उनसे बात कर लो उनको मैं एग्रीमेंट पे देता हूँ ऐसे देता नहीं हूँ क्योंकि मैं एक दो महीने के लिए नहीं देता जो लंबे समय रहे यहाँ पर उसको देता हूँ ऐसे नहीं होता भैया यह फिक्स या अपने जो औरों से ले रहा हूँ वो आपसे ले रहा हूँ वो तो उतने पुराने हैं उनसे भी इतना ले रहा हूँ आप नए हैं आपको ज़्यादा नहीं बताया मैं और आप एक बार ट्राई करो और भी जगह भैया आपको इससे कम ज़्यादा ही बताएंगे इससे कम नहीं देंगे और जो आपको मैं सुविधा दे रहा हूँ मेरे रूम देखो आप आके कितने अच्छे भैया और आप देखो जाके दो हज़ार में इससे अगर आपको रूम मिल जाए तो वो पूरा सामान मिलेगा भैया किचन के अंदर भी ऐसे नहीं है कि आप कुछ करना है आपको बेड दे रहा हूँ कूलर लगा हुआ है पंखे लगे हुए हैं साफ सफाई एक नंबर है भैया आपको आके रहना है ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ करनी है वो करना है आप सीधा खोल के रहना ही भैया ठीक है ठीक है भैया